اُردو زبان مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ہمارے گھر میں سب اُردو ہی زبان بولتے ہیں ہم جب ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں اُردو زبان سے اُردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں کیوں کہ اُردو زبان کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اُردو زبانی اُردو زبانی میں بات کرنی اور جو جیسے ہم بولتے ہیں یا ہم سے کوئی بولتا ہے اُردو زبانی میں تو ایک تہذیب ہوتی ہے اُس میں اور یہ زبان سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور پہلے کے یہ پہلے زمانے میں لوگ اُردو زبان کا ہی استعمال کرتے تھے پہلے اُردو زبان ہی بولی جاتی تھی اور مجھے اُردو زبان بہت اچھی لگتی ہے ہمارے دادا جو تھے پردادا جو تھے سب اُردو زبان ہی اُردو زبان میں ہی بات کرتے تھے اُردو زبان